हिन्दी जे हइ बोलैके हइ जे जेना अक्षर से लिखै हइ जेना समस्तीपुर हइ मुजफ्फरपुर हइ तऽ ई से मानिके चलिऔ हिन्दीके लिखावट भेलै आओर बोलैके जे ठेठी होइ छै हिन्दीमे ओ अपना एतऽ घर दुआरमे लोक फलम्मा रे चिल्लामा रे बौआ रे इधर आ रे अरे नुनू इधर आ रे एनाहिते लोक भाषा दुन्नू भाषाके जे हइ से लिखावटमे आओर बोलैमे कनि अन्तर भऽ जाइ छै लिखावट तऽ दोसर चीज भेलै बोलनाइ दोसर चीज भऽ गेलै इएह दुआरे दुन्नू जे होइ छै से कनि अन्तर भऽ जाइ छै लिखैमे लिखैमे आओर बोलैमे कनि अन्तर भऽ जाइ छै